आधार कार्ड खे अपडेट कराइणो सभिनि खे जरूरी आहे छोकि तव्हांजो करंट एड्रेस अ तव्हांजो नयो नंबर तव्हांजी अ माता पिता जी जानकारी तव्हांजी जानकारी तव्हांजो हिकु पासपोर्ट साइज़ फोटो हुनमें हुजे हुजण जरूरी आहे आधार कार्ड असांखे वधीक अ शइ में कमु ईंदो आहे जीअं की कहिड़ो रजिस्ट्रेशन गवर्मेंट रजिस्ट्रेशन थी वियो या गवर्मेंट हॉस्पिटल में अ कंहिंखे जांचू कराइणी हुजे त उते आधार कार्ड कमु ईंदो आहे त हिन करे असां खे हीअ सभु कमु ईंदो आहे सुठा खां